हमरा आरके इधर हमरा आरके इधर पूजा अथी शादी विवाह होइ छै ताहिमे बहुत सारा विध कायल जाइ छै जैसे घिढारी मटकोर होलै ओकरबाद शादीमे मड़बा बनै छै चुमायल जाइ छै दान होइ छै ऐसन ऐसन बहुत ऐसन काम हइ जे विवाहमे होइ छै जैसे अथी छठि पर्ब हमरा आरके मिथलाञ्चलमे होइ छै यहाँ सब बिभिन्न बिभिन्न परकारके छठि पूजाके अवसर पर यहाँ हमरा आरके बिहारमे छठि पूजा आरके बहुत अच्छा रीति रिवाज हइ छठि पूजामे बिभिन्न प्रकारके लोक पकमान बनबै छै पकबान बनाकऽ सहि कऽ लोक छठि पर्ब मनबै छथिन छठि पर्ब मनाकऽ घाट पर सब अच्छा अच्छा से घाट सजायल जाइ छै डाला डाला लेकऽ अपन छै डालामे सारा समान अच्छा से सैंतिकऽ लोक जाइ छै छठि पर्ब मनाबै लए छठि पर्ब मन घाटपर बहुत अच्छा से सुबह शाम छठि पर्ब लोक मनबै छै वहाँ बिभिन्न बिभिन्न प्रकारके समाग्री सब बनाकऽ छठि पर्ब लोक जाइ छै ओकरबाद छठि पर्ब से पहले खरना करै है खरनामे लोक खीर रोटी बनाकऽ लोक पारन खर खरना करै छै ओहिके बाद छठि पर्ब मनबै छै शादी विवाहमे लोक जाइ छै तब ओकरे बाद मड़बा बनबै छै मड़बा बनाके लोग मड़बामे सब दान उन करै छै शादी विवाहके शादी विवाह करके लोग मिथलाञ्चलमे यहाँ पूरे मिथलाञ्चलके लोग हमलोग हम्मे आर मिथलाञ्चलमे छियै मिथलाञ्चलके रीति रिबाज बहुत हम्मे आर मिथलाञ्चलके रीति रिबाजमे हम्मे रहै छियै ओकर बाद महाराष्ट्र सब दुसरा देश भऽ गेलै उधर छठि पर्ब मना मनबैलए लोक बहुत समाग्री खर खरिदैके पड़ै छै लोक खरीदकऽ लाबै छै तब बहुत अच्छा समान सब बना बना लोक पूजा करै छनि आओर शादी विवाहमे बहुत लोकसब आबै हथिन आबै हथिन तब लोक बहुत अच्छा से पण्डाल उण्डाल बनाकऽ सबके शादी होइ छै शादीमे सबके बहुत मजा आबै है बहुत बहुत बहुत सारा आदमी आबै हय शादीमे लोक पूजै लए जाइ छै डी जे आर बाजा आर बजा कए लोक शादीमे धूमधाम से शादी लोक करै छै ओकरबाद शादी सम शादी जयमाला जयमाला होइ है ओहिके बाद बहुत अच्छा से लोग मिथलाञ्चलमे सब चीज मनबै हथिन मनाकऽ तब छैठो पूजामे बहुत अच्छा से सब चीज मनबै हथिन लोग अनेक अनेक सांस्कीर्तिक बिभिन्नता करै हथिन वहाँ अपना मिथलाञ्चलमे संस्कीर्तिक बिभिन्नता बहुत अच्छा से होइ छै यहाँके रीति रिबाज भी बहुत अच्छा छै अपना बिहारके संस्कीर्तिक बहुत अच्छा चलै हथिन सब लोग सब सब चीज अपना मनबै हथिन करै हथिन एतेक अच्छा से लोक सब चीज करए हथिन जे लोक सब चीज कैरि कऽ सब सब चीज सम्पन्न करै हथिन सम्पन्न कैरि कऽ तब बहुत उ संस्कीर्तिक प्रभाव से यहाँके लोग सब बहुत अच्छा से सब चीज मनाकऽ पूजा पाठ कऽकऽ शादी विवाह कऽ कऽ सम्पन्न करए हथिन यहाँके छठि पूजा महापर्ब होइ छै बहुत बहुत दूरमे लोक अपना अपना अथीमे मिथलाञ्चलमे लोक शादी करै हइ इहाँ सबके रीति रिबाज बहुत अच्छा चलै हइ यहाँ अपना बिहारके तुलना कहीँ नहि हो सकलै हन संस्कीर्तिक से विवाह रीति रिबाज छठि पूजा बहुत अच्छा से लोग मनबै हथिन मनाकऽ बहुत लोग सब अपना अपना खुश रहै हथिन खुश रहि कऽ सब अपना अपना पूजा करै हथिन पर्ब शादी विवाह जितना होइ छै लोग अपना खुशी से करै हथिन सब सब अपना धूमधाम से मना मनाकऽ सब अपना अपना पूजा पाठ करै हथिन इसब करैमे सबके बहुत आनन्द लागै छै यहाँ सबके इतना अच्छा लागै हइ जे लोक खुशी से अपना जो हो जो होइ छै लोक अपना करै हथिन विवाहमे सब केतेक खुशमे सब शादी विवाह होइ छै छठि पर्ब होइ छै छठि पर्ब महापर्ब होइ छै इहाँ अपना बिहारके सब संस्कीर्तिक बहुत अच्छा से चलै है संस्कीर्तिक चलान चलबै पर बहुत सबके आनन्द लागै छै आनन्द पर बहुत अच्छा हम्मे आर धूमधाम से सब चीज करै छियै तब बिभिन्न बिभिन्न परकारके समाग्री सब लोग अपना अपना करै हथिन तब हमरा आरके बहुत आनन्द लागै छै तब ओकरबाद बिभिन्न प्रकारके सब चीज देख बजार से लोक जाइ हथिन सब चीज खरिदारी करए हथिन खरीद कऽ लोक सब चीज बहुत अच्छा से मनबै हथिन मनाकऽ लोक बहुत खुशी रहै हथिन